म्हाका हें पयलींच्यान अशें चित्र काडपा आवडटा लायक आनी आमचे घराचे वॉल्स बी आसा पय ते खूब पेंटींग करतालें सो तें चित्राचें न्हू आवड आवडटालें म्हाका अशें कम्प्लेन बी खूब येताली म्हाका घराचे सो मागीर हांवें चिंतलेलें की यू नो चित्र काडटा आल्यार फुडें कितें करतलें आं सो तें म्हाका पर्फेक्ट जावपा जाय तितू बरें काडपा जाय हांवें माई ती कॉलेजी क्लासीस आसताली ही लायक सॅकॅण स्टँडडा क्लास आसताली तेन्ना हांव चित्रकलाची क्लास आसताली तेतू गेलें हांव सो आमकां तो सर शिकोवपा लागलो पयली आमकां एक एप्पल काडपा शिकयलें तेणें मागीर तेणें आमकां क करून करून करून माय बेजीक अशें शिकयलें लायक हात काडपा शिकयले पांय काडपा शिकयले तोंड काडपा शिकयलें अशें बेजीक शिकयलें तेणें मागीर तेणें सांगलें की एक ड्रॉईंग बूक असो आसा चित्रकलाचो बूक आसा की तो तूं रिफर कर आनी तूं प्रॅक्टीस करीत राव तूं एक वर दोन वर अशें प्रॅक्टीस करीत राव म्हणपा लागलो तेन्ना आमकां युटुबाची तितली नॉलेज नासलली की जेन्ना हांव एक सॅकॅण स्टँडर्ड आसललें तेन्ना फोन बी तितलो म्हाका गावनासललो सो तितली नॉलेज नासलली म्हाका सो हें माई जेन्ना जातालें अशें पर्फेक्ट जाय नासललें अशें धाकटें धाकटें करतालें हांव जेन्ना हांव थड स्टँडड फोत स्टँडड येयलें तेन्ना कॉम्प्टिशनां आसपा लागलीं सो कॉम्प्टिशनाचे हांव पार्टिसिपेट करपा लागलें सो प कितें करतलें अशें लायक दिसतालें की यू नो म्हाका पर्फेक्ट ना सो हांव माय तें मामीचें युटुबाचेर अशें पयलें की अशें आतां एक कोणाचे म मनीस काडटा सो मनशाचें हांव पयली कशें काडटलें लायक कितें करून काडटलें पयली हात काडूं काय पांय काडूं माय तोंड बी काडट माय एक मेन प्रॉब्लम जातालो म्हाका की आतां तूं कोणाचें मनशाचें तोंड काडटा ते दोळे खंयच्यान येवपाचे नाक कशें येवपाचें कशें एडजस्ट जावूं आनी तेचें तोंड लायक तोंड कशें आसता लायक ताजे लिप्स कशें आसतात बारीक आसा काय मोठे आसता ना ताचे ते बाल कशें आसता केंस कशें आसता ते प्रॉब्लम जाताले म्हाका सो तें हांव कितें करूं लायक तें समजना आसललें सो हांवें तें युटुबाचेर अशें पयलें आनी इवन हांव म्हाजे डिफिकल्टी बी येता ते सराक वसून हांव वयतालें आनी विचारतालें अशें कशें करप सो जालें म्हाका लायक तीन म्हयने म्हळ्या हांवें ते क्लास घेतली करपा आनी मागीर हांवें कलर्जा ट्राय केलें कलर्ज अशें यूज करपा म्हाका लायक कलर्ज खूब आवडटा केन्ना के फेरयां वयतना खंय वयता लायक म्हाका ते मॅजीक कलर्ज आसता वॉटर कलर्ज फॅब्रीक कलर खंयचे कलर्ज आसता पेस्टल कलर ते म्हाका आवडटा आनी तितलो म्हजो टायम म्हाका फुल्स ते पयशे मेळटा म्हाका पॉकेट मनी तितुकूच वयता सो हांव आं शिकता शिकता हांवें पयलीत ट्राय केलें की स्कॅच कलरान ट्राय करया सो हांव पयलीं हांव फ्री हॅण करता ड्रॉईंग सो हांव जेन्ना ब्लॅक पॅन घेता ब्लॅक पॅनाचे जे स्कॅच काडटा बट म्हजे कडेन न्हू अशें जायना की खुद्द तोकलेन येतलें अशें ना हांव पयली खंय पयता कसली इमेत म्हाका दिसता की जातली सो ती पयली हांव घेता आनी स्कॅच करता पयली हांव स्कॅचान ट्राय करता सो वितावड इरेजर बी यूज करून ट्राय करता आन मागीर हांव स्कॅच पॅनान ताका तो थोडेशें शेडींग दिता सो स्कॅच पॅन हांव लायक यूज करता जो हालींच हांवें एक लायक म्हाका प्लेसीस आवडटात अशें लायक एमस्ट्रेडंट आसा चिकागो आसा तेचे प्लेसीस आसा पय ते कलफूल प्लेसीस आसात ते म्हाका आवडटा बिकज ते म्हाका यू नो घालपा जाय दाखोवपा जाय की यू नो जस्ट वल्डानान इतले प्लेसीस आसा की तूं यू नो वचपा शकता पोवपाक शकता जे जे म्हाका यू नो म्हूक सांगपा जाय म्हाज चित्रांतल्यान दाखोवपा शकता हांव की म्हाका तें आवडटा आनी लायक वल्ड ईज वॅरी यू नो कलफूल अशें म्हाका सांगपा श जायें अशें तें म्हजें यू नो मोटीव